आजुक छात्र उच्च शिक्षा कॉलेजके लेल शहरमे जा कऽ पढ़य चाहैत छथि पसिन करैत छथि ओ बेसी हुनकर पसन्दीदा अछि जे विज्ञान जिनका विज्ञानमे रुचि छनि ओ विज्ञान विषय लऽ कऽ ओ पढ़य चाहैत छथि जिनका कलामे रुचि छनि ओ कला विषय लऽ कऽ पढ़य चाहैत छथि जिनका वाणिज्यमे रुचि छनि ओ वाणिज्य लऽ कऽ पढ़य चाहैत छथि आ विशेष रूपसँ गाँव घरमे बहुत हर विभागक सुविधा नहि रहलाक कारणे ओ शहरमे जा कए पढ़य चाहैत छथि आर इन्जीनियरिंग चिकित्सा बी ई टी एम ई डी कोनो भी विशेष पाठ्यक्रमके ओ तैआरी करय चाहैत छथि